دہلی میں جو ہے وہ لوگوں کو لوگوں کے لئے چیزوں کو کافی سستا کر دیا گیا ہے اس کی سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ دلی میں بجلی خوب سستا کر دیا گیا ہے ہر میٹر پر ہر میٹر پہ بل پر گھروں کو دو دو سو سے زیادہ یونٹ ہونے پر سبسڈی ملتی ہے بجلی میں چھوٹ ملتی ہے اور اسی طریقے سے طرح طرح کی چیزوں پر لوگوں کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے